अभी जे तकनीक तकनीक यऽ इन्टरनेट के बारे मे मतलब जेनाकि अभी तक तकनीक मे बहुत सारा बदलाव होइ लए छै जेनाकि अपन जे भाषा छै ओ सब भाषा मे उस हिसाब सऽ एड दिखा रहल छै एडवर्टाइजमेन्ट होइ रहल छै उस हिसाब सऽ बैनर भी लग रहल छै तऽ ईसब बदलाव आयल छै आओर बदलाव ई आना चाहि कि जाहिसॅं कि एलेक्सा छै ईसब छै तऽ ईसब अपन रीजनल लैंग्वेज मे असिस्टेंस के मतलब काम करै तऽ ई बदलाव ओते तऽ आओर सहूलियत होत्ते आदमी के आओर बहुत सीखते आओर जेनाकि एहन एहन छै जहाँ लोकके हिन्दी नहि आबै छै खाली अपन लैंग्वेज बोलै छै तऽ ओ भी सीखते अपन लैंग्वेज के आओर होइ सकै छै अपन लैंग्वेज हि डेवलप आओर होत्ते तेकरा से सहूलियत होत्ते आओर टेक्नोलॉजी भी आओर आगे होत्ते